अपने चित्रों में हमारी पुरानी छवि देखते हैं इनमें हम अपने पुराने समय एवं आने वाले समय के बारे में जो भावनाएँ एवं अनुभव हैं उन्हें देख पाते हैं जिस प्रकार हम पुराने समय के चित्रों को देखते हैं तो हमारी पुरानी यादें इसमें चलाए मान हो जाती हैं एवं हम पुराने समय में पहुँच जाते एवं हमारे पुरानी यादें ताजा हो जातीं और उस समय के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी उपलब्ध हो जाती है जैसे कि उस समय क्या हुआ और कैसा जीवन था एवं नए समय में और उस समय के बीच में जो अंतर है उसके बारे में जानकारी उपलब्ध हो जाती है इससे हमें आज के और भविष्य के और आने वाले समय के बारे में जानकारी उपलब्ध हो जाती है जोकि एक अलग ही अहसास होता है एवं अपनी भावनाएँ

जान सकते